प्रेस की आजादी कि बात क्या कहें सभी पार्टियों ने अपनी अपनी प्रेस के खरीद रखे हैं चैनल और जो जैसा चाहता है वैसा बुलवाता है लिखने वाले लेखक भी आज कल बिकाऊ हो गए हैं न्यूज समाचार क्या रहते हैं और वो क्या बोलते हैं क्या छापते हैं आज कल आम आदमियों को किसी भी विश्वास किसी भी खबर पे कोई विश्वास नहीं होता है जिस हर पेपर में हर वे न्यूज चैनल पे अलग अलग न्यूज आती है अलग अलग खबर सुनने को मिलती है की कोई पार्टी क्या कर रही है उसी पार्टी का खंडन दूसरी पार्टी करती है दूसरी पार्टी का तीसरी पार्टी करती है या अलग अलग तरह से चैनलों को खरीद रखा है और वे उनके ही पक्ष में बोलते हैं आम जनता को कि कोई खबर नहीं की कुछ नहीं है हर खबर पे विश्वास करने लायक नहीं होता है कौन प्रेस वाला कब कहाँ बिक जाता है इसके भी कोई गैरेंटी नहीं रहती है प्रेस की आजादी तो हर लोगों ने खरीद ही रखी है वो आजाद ही कहा प्रेस वाले अब वो तो हर न्यूज बनाने के बाद भी जिसके खिलाफ बनी है उसको ले दिखाने जाएंगे उससे ब्लेकमेल करेंगे उससे पैसा वसूल करके खबर को ही बदल देते हैं अपने मन से वो जो बोलते हैं फिर वो उसी हिसाब से अपनी खबर बना के छापते हैं तो आम जनता तो भ्रमित ही रहती है कि कौन सा नेता अच्छा काम कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा है इसमें कोई समझ ही नहीं पड़ता है कि कौन सी खबर को सच माने और कौन सी खबर को झूठ माने